हाँ हलो नमस्कार बस बैठे हैं आप बताओ कौन बोल रहे हो आप अच्छा हाँ हाँ समझ गयी समझ गयी बोलो हाँ अच्छा और नई नई डिजाइन तो वह सारे बिक गई है क्या अच्छा कंगन में ठीक है तो मंगवा देंगे वह तो कोई बात नहीं और कोई चाहिए क्या हमारी दुकान से कोई हाँ

अच्छा रानी हार में भी डिजाइन चाहिए ओके और बताओ हाँ ठीक है वह भी मंगवा देंगे और मैंने भी मंगवया है वह लकड़ी सेट आजकल कानों में झुमकियाँ चल रही हैं उनमें भी आप बताना की नई डिजाइन आ रही है मंगवा दिया हाँ हाँ सुई धागे वाले भी मंगा देंगे और एक दिन अपन मीटिंग रखते हैं आप शॉप पर रहते हो तो आपको पता है कि भाई लोग आते हैं उनको क्या क्या चाहिए किस डिजाइन में चाहिए तो वह आप बताना फिर हम आगे कॉल करके हाँ उस मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे हाँ हाँ हाँ अच्छा हाँ तो फिर हम वह भी मंगवा लेंगे और पाजेब बिछियाँ ठीक है वह भी एक दिन हम मीटिंग करेंगे सब और डिस्कस करके और फिर वह डिजाइन कौनसी डिजाइन की माँग हो रही है उन सारे डिस्कस करके फिर आगे भेजेंगे अभी माल आ रहा है वह देखेंगे कैसा है फिर बात करेंगे है ना ठीक है धन्यवाद